म्हाका गावपाची खूब आवड आसा म्हणटकच जेन्ना जेन्ना म्हाका संद मेळटा तेन्ना हांव वेगवेगळ्या कार्यक्रमांत वांटो घेता तशेंच स्कुलान कॉलेजींनी वांटो घेता आमच्या वाड्यार जर गायनाचे सर्ती घडोवन हाडल्यो जाल्यार हांव तितून न चुकता मुजरत वयतां सोलो गितांय गावपाक म्हाका खूब आवडटा म्हाका सर्तींनी इनामांय मेळ्या